ہم جو زیادہ تر ناشتے کے وقت کھاتے ہیں اور بناتے ہیں وہ انڈا بریڈ اور چائے ہوتا ہے اسی طرح ہم کبھی کبھی ناشتے میں چنا وغیرہ بھی بنا لیتے ہیں اور کبھی کبھار جوس وغیرہ بھی بناتے ہیں انڈا بریڈ جو کہ ہمارا سب سے آسان ناشتہ ہے اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم دوکان سے انڈا اور بریڈ خرید لاتے ہیں پھر انڈے کو ایک چھوٹے سے باؤل میں توڑتے ہیں اور پھر اس میں نمک اور مرچ ڈال کر ہلکا سا اس کو مکس کرتے ہیں اور پھر سے اسے فرائی پین لیتے ہیں اس میں تیل ڈال کر اس کو گرم کرتے ہیں اور اس کے بعد انڈے کو اس فرائی پین میں ڈال دیتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد انڈا تیار ہو جاتا ہے اور پھر جب ہم بریڈ کو انڈے کے ساتھ سینک لیتے ہیں گرم کرتے اس کے ساتھ اسی طرح ہمارا ناشتہ تیار ہو جاتا ہے تو یہ ہمارا ناشتہ ہے جو ہم ہر دن کرتے ہیں